आमची गांवची शाळा खूब बरी आसा सगळ्यो सुविधा आमच्या शाळेंत आसात भुरगीं बऱ्या तरेन शिकतात शिक्षक आमकां बरें मेळ्यात आनी भुरगीं आनंदान शिक्षण घेतात